गोंयचो खेळा क्षेत्र पुराय राज्याक एक व्हड फिट्नस खेळा मैदान करता दर्यागेगे वयल्या योग आनी मेराथोन सावन गांवांतल्या फुटबॉल फेस्त आनी नल चडपाची चॅप्पियनशीप मेरेन तेरेक कौश उजिरण

शाळा फुट फुडाराच्या अवलंब अवलंपिया ओल्मपियानाक प्रशिक्षण दितात आनी तला थलाव्या जिमानी सूप सूपर हिरो मुख्यालय अशें दिता स रसा रसा कशीं आनी बोटीच्या सर्तींतल्यान फिट्नस फिट्नसांत चोरून व्हरतात गोंयांत खेळ फक्त एक उपरांत एक उपकर न्हय भलायकी आनी न्हे न्हेरू किर्णाची परब